मां ऑडर ॾिनो हुओ छोला भटोरा ऐं पनीर मक्खन वाला पर मुंहिंजी हिकु ग़लिती सां ऑडर ग़लति एड्रेस ते अची वियो आहे छा तव्हां मटे सघंदा आहियो मूंखे मां तव्हांखे अर्ज़ु थो कयां अगरि तव्हां मटे सघो त ॾाढो सुठो थींदो तव्हां मुंहिंजी नईं एड्रेस लिखी सघो था छा मुंहिंजी नईं एड्रेस आहे नित्यानंद भाॻु चेंबूर कॉलोनी पतो आहे ॿ बाय सतरहां अगरि तव्हां मुंहिंजी नईं एड्रेस ते पहुचाए सघंदा त ॾाढो सुठो थींदो मुंहिंजी झूनी एड्रेस खे तव्हां भले मेंशन नथा कनि न कयो हुनखे डिलीट करे सघो था